जिस तरह से हमारे क्षेत्र में पुलिस अपना काम कर रही है पहले के अपेक्षा अब बहुत कम घटनाएँ हो रही है पहले तो बहुत ही पुलिस कि तो रवैया थी इसलिए मतलब कब होती थी लेकिन अब जो है बहुत पहले कि अपेक्षा बहुत कम हो रही है वैसे पुलिस कि तो रवैया है ही है कि जिसका मदद करती है किसी का नहीं करती है लेकिन भाई पुलिस के पास तो जाने ही पड़ेंगे चाहे मदद मिले चाहे न मिले इसलिए पुलिस कि पहले के अपेक्षा अब बहुत अब दुर्घटनाएँ भी बहुत कम होती है पहले तो अनेकों पूरे दिन जो है थाना घटनाओं से भरा रहता था कि हमारा पास ये हो गया हमारे पास वो हो गया देखिए अब जो है पहले के अपेक्षा बहुत कम है अब तो नाम मात्र के ही घटनाएँ हो रही हैं पहले जैसे अब नहीं है